पहिले गाड़ी घोड़ा रिक्शा रहय एगो टमटम रहय इएह सब लएके चलय रहय करय रहय तऽ दिक्क्त होइ रहय रहए आब छै कोइ नहि आब चारि चक्का होलय ई रिक्शा होलय ऑटो होलय सब कते ने भए गेलय हन सब मिला कऽ अपन जखन मोन तखन आबय छियै जाइ छियै अपन जखन मोन होल तखन अइलहुँ गैलहुँ रहलहुँ सब आरामसँ जाइ छियै आरामसँ आबय छियै ई नहि छै पैदल जाइ पड़य छै चाहे अथी करय पड़य छै रिक्शापर बैठलहुँ बाजार बाजारसँ फेर रिक्शापर बैठलहुँ तऽ घर एनाही करि कऽ जाइ छियै आबय छियै रवि दिना ऑटो रिक्शा छै ई रिक्शा छै सब छै ओएह पर बैठय छियै जाइ छियै आबय छियै आरामसँ अपन जाहो आरामसँ आहो कोइ दिक्कत नहि कोइ अथी भीड़ भाड़के बात नहि जखन जे गाड़ी पकरलहो चलि दहो ई नहि छै कि भीड़ भाड़ होलो आब अथी कयलहो तऽ भीड़ भाड़ भेलय तऽ एन्ने अथी करबो असो नहि हुवै पड़य छै जखन आहो तखन गाड़ी अपन लगल रहय छै बैठो जाहो आहो कोइ दिक्कत नहि छै जेना मोन तेना जाइ छियै आबय छियै बालो बच्चाके लए जाइ छियै बजार घुमय छियै बजारमे अपन घूमि फिर के फेर रिक्शापर बैठय छियै आबय छियै घर घरमे रहय छियै अपन घरसँ चलय छियै तऽ रिक्शा फेर बजारसँ निकलय छियै तऽ रिक्शा जखन मोन तखन रिक्शा रिक्शे ढ़ेरी आब ई रिक्शा चललय हन ऑटो चललय हन सब हर समय चलते रहय छै गड़ी घोड़ा सबचीज सब सड़क क्लियर छै अपन ओइपर बैठहो करहो चलहो कखनो कोइ चीजके दिक्कते नहि हन सिना जाइ छियै हन सिना आबय छियै